नमस्ते हाँ सब्ज़ी बेचती हूँ कौन कौन सी और

सारी सब्ज़ी बेचती हूँ आलू का रेट कितने में है पहले आप रेट बताइए हाँ आलू कितने में है बैगन सब्ज़ी ताज़ी है एकदम ताज़ी ठी ठीक है हमारे यहाँ शादी है हमारे यहाँ शादी है हमें बहुत सारी सब्ज़ी चाहिए ठीक है अट्ठाइस तारीख़ को है सब्ज़ी रेडी रखना हम खुद आएँगे लेने पूरा मोल भाव बता दीजिएगा हम पैसा लेकर आएँगे वहीं ठीक है और पाली पाली पूरी है ठीक है चार किलो पाली पूरी रेडी रखना गाज़र भी और मूली भी खीरा भी सलाद भी बनाना है सारी सब्ज़ी हमें चाहिए अट्ठाइस तारीख़ को ठीक है पूरा रेडी रखना हम आएँगे तो लेकर जाएँगे पूरी सब्ज़ी ताजी क्या तब भी बताइए कितना कितने में दोगी अच्छा ठीक है सब्ज़ी पूरे जो कितने लोगी नमस्ते